ہاں میں نے تو بہت مرتبہ سلائی جیسے میری پرانی سب سے زیادہ کال سلائی پہ میرا تجربہ ہے کہ سلائی بہت مرتب خراب ہوا ہے تو کئی مرتہ ایسا ہوا کہ کئی سلائی خراب ہو جاتی ہے یا کٹنگ کرد اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے بار بار اس کو کھولا سلا پھر کھولا پھر سلا تو اس کے کھولنے اور سلنے سے یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز کو صحیح لائن پر آ سکتا ہے تو اسی لیے میں نے یہی تجبہ سیکھا ہے کہ کوئی کام کو پیچھے چھوڑنا نہیں چاہیے کو کھولتے اور سلتے رہنا چاہیے جو اس چی وہ چیز صحیح لائن پر ہو جاتا ہے اس لیے اس پر یہ بہت یہی ساری پریشانی میرے سامنے آئی ہے اور بنائی میں بھی ایسا ہوتا ہے جو بنائی کو بھی کہیں بیچ میں چھونا نہیں چہیے کھولنا چہیے بننا چہیے کھولنا چہیے جس سے وہ صحیح ڈیزائن اپنا ہو جاتا ہے اس لیے